हँ हम एगो सब्जी बनेने छी आलू गोभीकेँ ओहिमे जे छै आलू पड़ैए मरचाइ पड़ैयऽ कोबी पड़ैए एहिके अलावा जे छै ओहिमे नमक आओर हरदि सेहो पड़ैए आओर ओहिमे जे मसाला पड़ैए जे आइकाल्हिके वेराइटी वेराइटीके मसालासभ निकललए जाहिमे सब्जी मसाला गरम मसाला मीट मसाला सभ मसाला दय दिऔ ओहिमे तऽ एकटा ओकर अलग स्वाद बनय छै ओकर जे टेस्ट होइए ओ अहाँकऽ होटलोमे नहि मिलत ओ सब्जी बनाबयमे हमरा बहुत ही मजा आबैए सब्जीके तऽ आओर तरह तरहकेँ सब्जी बनबै लऽ आबैए हमरा आलू परवलके बनवा लिअ हमरा से नॉनवेज बनवा लिअ अहाँ मटन बनवा लिअ चिकेन बनवा लिअ चिकेनके एकसे एक वेराइटी हमरा बनबय लऽ आबैए जाहिमे अहाँकेँ शाही चिकेन होइए चिकेन तन्दुरीए चिकेन कोपताए चिकेन अहाँकऽ चिलीए बहुत तरहकेँ व्यञ्जनए ओहि सभमे हम जे छै बहुत ही हमरा मजा आबैए कुकिंग लाइनमे हमरा जे छै अद्भुत आनन्द महसूस होइए